جی وعلیکم السّلام جی بولیے اچھا جی جی پیسے بکنگ پہ جائیں گے تو پانچ سو روپئے لیں گے باہر والے آئے ہیں تو زیادہ پیسے ہو سکتا ہے وہ لے کے آئے ہوں جی او ہو تو آپ کتنے تک میں جائیں گی نہیں بھائی دو سو میں تو نہیں ہوگا تو آپ کے لیے ہم خاص کر یہاں سے امبیدکرنگر جائیں گے پارک جائیں گے تو پھر جی دو سو میں نہیں تین سو میں ہو جائیں گے چلیے گا تو ٹھیک ہے جی ہاں ظاہر سی بات یہاں سے بہت دور ہے اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہی ہیں اُسی میں ٹھیک ہے پھر ہم اپنی لیکن اپنی سواری لے لیں گے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آئیے آپ بیٹھ جائیے ٹھیک ہے